فوٹوگرافی کی اسکل بہت ہی اچھی اسکل ہوتی ہے جو لوگوں کو اپنی یادیں اور میموریز کیپچر کرنے میں ہیلپ کرتی ہے کچھ ایسی یادیں ہوتی ہے جو لوگ بعد میں دیکھ کر اپنے بیتے ہوئے پل کو دوبارہ محسوس کر سکتے ہیں اور کچھ ایموشن سے کنیکٹ ہو سکتی ہیں فوٹوگرافی بہت ہی الگ الگ ٹائپ سے ہوتی ہے جیسے کہ ولڈ لائف فوٹوگرافر اینڈ ویڈنگ فوٹوگرافر بہت ہی الگ الگ کے فوٹوگرافر ہوتے ہیں سادی کے فوٹوگرافر اور ولڈ لائف فوٹوگرافر میں بہت ہی ڈفرینس ہوتا ہے جیسے میں شادی کے فوٹوگرافر کچھ شادی کی تصویریں کیپچر کرتے ہیں دلہے کی کرتے ہیں دلہن کی کرتے ہیں اور شادی کی کیپ فوٹو اور ویڈیو کیپچر کرنا ایک بہت ہی اموشنل چیز ہے لوگ اپنے بیتے ہوئے کل میں اپنی شادی کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو اپنے پریوار کو دکھا سکتے ہیں جو ایموشنلی کنیکٹ ہوتے ہیں اور فوٹوگرافی جیسے وائڈ اینگل فوٹوگرافی یا ایچ ڈی فوٹوگرافی الگ الگ ٹائپ کے ہو سکتے ہیں فوٹوگرافی ایک اسکل ہے جو ہر کوئی پرفیکٹلی نہیں کر سکتا فوٹوگرافی میں انسان کو اسکل سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تبھی وہ ولڈ لائف فوٹوگرافر بن پاتا ہے لیکن ویڈنگ فوٹوگرافر میں آپ کو زیادہ اسکل کی نہیں کچھ نارملی اسکل سیکھ سکتے ہیں تو آپ ویڈنگ فوٹوگرافر کر سکتے ہیں